नमस्ते हेलो नमस्ते मुझे फोटोकॉपी करानी है कृष्णा फोटोकॉपी से बोल रहे आप मुझे दस दस फोटोकॉपी करानी है अभी अभी अभी तो दस करानी है आप प्रोजेक्ट की पचास करानी हैं हाँ कितने में करते हो तो अभी क्या चार्ज है और कलर का पेज कैसा हो मतलब भारी होता है क्या होता है पेज की क्वालिटी कैसी है

अगर मुझे एक पूरी किताब हो तो प्रोजेक्ट है इसलिए कितना डिस्काउंट दोगे टेन परसेंट कम ज़्यादा लग रहा है थोड़ा डिस्काउंट ज़्यादा दो मुझे और भी आगे फोटोकॉपी करानी पड़ेगी मुझे और भी आगे फोटोकॉपी करानी पड़ेगी पेज की पेज की क्वालिटी मुझे थोड़ी चेक करनी है कहाँ से आते है पेज पेज कहाँ से आए थे पेज कहाँ से आते है

तो अच्छा कलर का कितना लगेगा एक पेज में कलर प्लेन का कितना लगेगा एक पेज

कलर प्रिंट है कलर प्रिंट के कह रहा हूँ तो भईया ठीक है